हेलो हेलो हाँ हम बोलैत छी किए की भेल कहाँ चोरी होइ हय हँ मेसनामे तऽ अहाँ कहैत छियै सुतल छियै अहाँ सुतल कहाँ छियै अपना भरि तऽ कोशिश करि रहलियै हँ नहि नहि हे हम अपना भरि तऽ कोशिश करि रहलियै हँ सभ ओ अपना भरि तऽ कोशिश करि रहलियै हँ अहाँ एना केना बोलैत छियै कि सुतल छियै हूँ नहि हम फूल आदमीके फैला देलियै हन काम करै लऽ ताहिमे तऽ जाइत रहऽ गेल तऽ रहऽ पाँच छओगो कांस्टेबल भेजलियै तऽ आब हम की करियै सभके भेजलियै अपन अपन काम सभ काम रहलै हँ काम नहि रुकल हय नहि नहि अहाँ काम अहाँकेँ कोइ गलत बात बोल रहलनि ठीक काम हो रहलनि नहि काम तऽ हो काम तऽ चालू हय आँय हमे अइयै हम केना जाइए अभी हम तऽ समस्तीपुरमे छियै आँय पुर अभी तुरन्त केना जाइए कनि समय लागत नहि नहि नहि एना थोड़ी ने होयतै केकरो घर थोड़े ने लुटतै केओ हटतै हमर आदमी सभ गेल हय के सभ आदमी गेल हय कि पहुँचलै हँ नहि काम नहि हो रहलै हँ काम थोड़े ने रुकल हय नहि काम तऽ चालू हय अच्छा देखिऔ कोर्टसँ तऽ अहाँ आएब

हाँ नहि हाँ तऽ देखिऔ सभ अहाँ समस्या बुझिऔ ने ऽ सीधे थोड़ी ने होइके जे हम उठिके चलि अइयै सभ काम सभ काम एकै बेर थोड़ी ने होयतै धीरे धीरे ने होयतै हूँ बऽ काम पर दोसर आदमी तऽ गेल हय

हाँ बोलू हँ गलत कम्प्लेन करबै तऽ हम अहिँके पकड़ि लैब घरो कऽ उठाय लेब नहि तऽ अहाँ झूठ किए बोलैत छियै कि हमर आदमी नहि पहुँचलै हँ नहि हमर आदमी गेल हय ठीक हय रखू अपन आदमीके फोन करिके पुछैत छियै ठीक हय बादमे बतायब